जो लोग पहले योगा नहीं करते हैं और अब योगा जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए बहुत सारे सरल से आसन हैं जैसे वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अनुलोम विलोम कर सकते हैं और मंडूकासन कर सकते हैं पद्मासन कर सकते हैं मयूरासन कर सकते हैं मयूरासन भी बहुत ईज़ी होता है जो लोग बिल्कुल भी योग नहीं करते उनको सबसे पहले अपनी जहाँ पर शांति हो वहाँ पर बैठकर ध्यान लगाना चाहिए ध्यान लगाने के बाद में अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को करें और उसके बाद में अपने आप को अलग अलग आसनों के अंदर स्थापित करें ताकि जिससे उनका दिमाग और बॉडी हेल्दी रह सकें और वह अपने जीवन को अच्छे से चला सकें